मल्लू कि से एगो हमरा छै कि गाड़ी बुक करैके छलै कि से कोइ काज छलै काज करल काज छै कि से हमरा सभ फैमिलीके साथ जाइके छलै हमरा देवघर जाइके छलै वहाँ गेला कतेक भाड़ा लेबै से किछु बतैऔ तऽ भाड़ा देलाके बाद छै कि से हमरा ओतऽ कै दिन दुइ दिन रहैके छै आओर दुइ दिन काज छै ओतऽ काज छै कि से मतलब काज करलाके बाद अहाँके फेर जे भाड़ा होत भाड़ा मिलि जाएत आओर हमसभ पूजा पाठ छै पूजा पाठ कऽके वहाँसे चलि आएब अएलाके बाद इहाँ जे छै से जे खरचा पानी होत ओ भी मिलि जाएत अहाँके आओर ओहिलए दिक्कत नहि छै कि से अहाँ घबड़ाएब नहि कि से ई नहि मिलतै मिलि जाएत अहाँके आओर कि छै कि से अहाँ हमरे तरफसे खान पिअन सबचीज रहत अहाँ आओर जे चीज छै कि अहाँ शक नहि करबै कि हम गेलाके बाद वहाँ भाड़ा हमरा नहि मिलत सबचीज मिलत भाड़ा मिलि जाएत ओहिलए दिक्कत नहि छै आओर ई छै कि से वहाँ गेलाके बाद छै कि से अहूँके किछु ने कि पुण्य हो जाएत कि पूजा पाठ अहूँ कि कऽ लेबै आओर अहाँ आओर हमरा सदर्शके सभलोग छै कि से सब लग बारह तेरह आदमी छिए एगो गाड़ीमे हो जाएत आओर ओहिके वजहसे कि छै सभलोक पूजा पाठ कऽ लेब वहाँसे अच्छासे चलि अएबै आओर इहाँ जे छै खरचा पानी अहाँके सब मिलि जाएत ओहिलए कोइ दिक्कत नहि छै आबू आओर ले